जेह्ड़ा कल्चरल ऐ ओह् इंफल्यूऐंस करदा डिवैल्पमैंट ऑफ डिफ्रेंट स्टाइल ऑफ डांस इदा करदा जियां दिक्खा जाए हर इक रिलीजन हर इक जगह दा अपना डांस होंदा अपना कल्चर होंदा हर इक रिलीजन दा हर इक्क जगह दा अपना इक्क बक्खरा डांस होंदा जि'यां दिक्खा जाए जम्मू दा डोगरी डोगरें दा डांस डोगरी डांस ऐ ते ओह्दी जेह्ड़े पोषाक ऐ ओह् बी बक्ख होंदी ऐ बाकी लोकें कोला जेह्ड़े दिक्खा जाए हुन कश्मीर दा कश्मीरी डांस ऐ ओह्दे बिच्च औरतां फिरन पांदियां ते जेह्ड़े इत्थै इत्थै डोगरी सूट पांदियां जम्मू च डोगरी सूट पांदियां ते इदे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़ा बक्खरा बक्खरा कल्चर ऐ ओह् बी इन्फ्यूलेंस होंदा ते कन्नै डांस बी इन्फ्यूलेंस होंदा जेह्दे ते अस दिक्खी सकने आं कि किदी केह्ड़ी जगह दा 'केह्ड़ा डांस ऐ दिक्खेआ जाए जि'यां दिक्खेआ जाए जि'यां जेह्ड़ी जेह्ड़ी डोगरी डांस ऐ ओह्दी ड्रैस ऐ डोगरी सूट ते अस उत्थुआं इक्क नेई नेई ड्रैस दिक्खने आं नेई स्टैप सिक्खने आं नेई स्टैप ते कि'यां कि'यां ओह् स्टैप करदे ऐ ते कश्मीरी दा ड्रैस ऐ फिरन ते ओह् उत्थूं बी अस नये नये स्टैप सिक्खने आं डांस दिक्खदे आं ते सोशल मीडिया जेह्ड़ा ओह् बड़ा बड्डा प्लैटफार्म ऐ जित्थै अस दिक्खी सकने आं अलग अलग अलग अलग तरह दा डांस